मैं आप को एक ऐसे समय के बारे में बताता हूँ जिसमें मुझे सोच समझ के विचार कर के निर्णय लेना पड़ा था मेरी जॉब लगाने वाली थी और जॉब के लिए घूस मांगा गया था एक लाख रुपये लेकिन घर वाले देने के लिए तैयार नहीं थे एक लाख रुपये मेरे पिता श्री को लगा कि पैसा फस जाएगा कुछ भी हो जाएगा फ्रॉड हो जाएगा फिर मेरे मैंने पिता जी से बात की बहुत मुझे डांटा बहुत मुझे कोसा लेकिन मैंने अपने भविष्य के बारे मे सोचा कि मेरे बाप माँ बाप ने कुछ नहीं बनाया है लेकिन अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा मेरे पिता श्री ने बोला तूम पचीस साल तक ऐश करो तो मैंने बोला ठीक है लेकिन उसके बाद क्या है तो मेरे पिता श्री ने बोला कि उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ तुम्हे सब अपने से करना है और मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ मैं पैसे रुपये कुछ नहीं दूँगा लेकिन मैंने लिया मैंने सात महीने फ्री जॉब की मैंने पैसा निकाला आज चार महीने की पेमेंट मिल चुकी है पाँचवे महीने की पेमेंट मिलने वाली है छठवाँ महिना मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और अच्छी ड्यूटी है बहुत अच्छी ड्यूटी है ऑपरेशन हैं स्टेज थ्री यूनिट नाइन टेन मुझे सैलरी मिलती है कम से कम चौदह पंद्रह सोलह सोलह सत्रह हज़ार तक पहुंच जाती है और ओ टी भी मिल जाती है मैचुअल कर सकते है हमारी अच्छी ड्यूटी है